नमस्ते मछली ख़रीदनी है कौन सी मछली आप बेचते हैं

तो दाम बताइए कितने

इ गिरई चाहिए इसके लिए हम इतना नहीं दे पाएँगे सात सौ हम देंगे दो सौ रुपये अरे दे दीजिए इतने में चल जाएगा इतनी महंगी नहीं आती

अरे नहीं हमको नहीं झींगा नहीं चाहिए तो हमको सही मछली चाहिए अरे सही से लगा लीजिए

अरे छः सौ नहीं हम बता दिए वही फ़ाइनल रेट है मेरा

वह खाने में अच्छी नहीं होती तो हम खाए नहीं नहीं वह खाने में अच्छी नहीं होती है उसको हम खाए नहीं लेकिन खाने में स्वाद इसी का अच्छा होता है

अरे दो सौ रुपये दे दीजिए तो ज़्यादा सही रहता

अरे तो कितना तीन सौ रुपये लेंगे अरे सौ पचास और डेढ़ सौ बहुत लोग लेते हैं लेकिन आप तो सीधा सीधा तीन सौ ले रहे हैं प्रॉफ़िट

सर बहुत लगा रहे हैं

ठीक है नहीं नहीं वही मेरा फाइनल रेट है